बेचोलिया नियम व्यापारी इसमें होता है कि जो जो बीच वाले लोग होते हैं व्यापारी कहते हैं उसमें लोग जहाँ गेहूँ का मक रेट होता है बीस रुपये पच्चीस रुपये नहीं पच्चीस रुपये तो वो बीस रुपये ही दे देतें हैं और पैक्स जो होता है सो पैक्स उठाता है तो वो सरकार के द्वारा आगे बढ़ाता है तो उसमें हर दूसरे राज्य में देता है और उसमें कहता है जो सरकर जो सरकार का जो बचत होता है तो उससे पे पैक्स जब पैसा हैं गेहूँ हो या चावल हो वो सब उठाता हैना तो उसमें अच्छा इनकम देता है पैक्स जो होता है सो अच्छा इनकम देता है लेकिन अच्छा बीच वाले व्यापारी लोग जो हैं सो व्यापारी करते हैं तो उसमें होता है कि जैसे जहाँ पे आपको बीस रुपये हुआ पच्चीस रुपये हुआ चालीस रुपये हुआ कोई भी होता है तो उसमें होता है कि जो वो दस रुपये रेट नीचे ही गिरा के ले लेते हैं और बीच वाले किसान है सो क्या करेंगे लास्ट में तो देना ही है तो वो दे देते हैं लेकिन या दे देते हैं तो उनको फायदा नहीं होता है किसान को उसमें सोचते हैं तो आगे कैसे होगा लोग लोग बहुत से सोचते रहते हैं व्यापारी व्यापार व्यापार व्यापार यह सब तरह से किसान का ही हानि होता है बीच वाले लोग जो चार कट्ठा गेहूँ मकई कर कर रखे हैं तो वो तो बीच वाले को ही देंगे पैक्स वाला इसके भरोसे रहते हैं तब तक वह दस दिन बाद उठाएगा तो उसमें हो जाता है जो क्या होता है जब वो दस दिन बाद उठाएगा तो उसमें कुछ इधर छिटा जाता है या फिर हो जाता है ये क्या कहता है चूहा ले जाता है तो इसीलिए पैक्स वाले के भरोसे लोग नहीं रखके और इधर उधर के भी व्यापारी से बेच लेते हैं और सोचते हैं जो क्या कहता है हम जल्दी से ही पैसा लेके अगला पह अगला जव जो फसल होता है वो लगा ले लेकिन यह बिचोलिया ब बिचोलिया व्यापारी ही सही होता है जो पैक्स के द्वारा किया जाता है जो दो रुपया चार रुपये हों या फिर दस रुपये हों बेनिफिट अच्छा आता है लेकिन जो दस कट्ठा पाँच कट्ठा खेती करते हैं वो तो ये बात को समझते ही नहीं है क्योंकि उनके पास भी महबूरी रहता है जो हम जब तक उसके भरोसे रहेंगे पैक्स वाला में होता है जो कहा दो महीना के अंदर उठाएंगे तो वो दो महीना चार महीना बाद ही उठाया जाता है यही सब होता है प्रॉब्लम